موبائل اور ٹی وی جیسی ٹیكنالوجی كے زیادہ استعمال سے بچے رہنے اور جسمانی بیماریوں كا سامنا كر رہے ہیں تو ان كے ان پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے زیادہ دیر موبائل پر شوز وغیرہ دیكھ كر كے یا پھر گیم وغیرہ جو لوگ كھیلتے ہیں اور ٹی وی میں جو ہمیشہ لگے ہوتے ہیں اور مسلسل ٹی وی دیكھتے رہتے ہیں ان لوگوں كی آنكھوں پر بہت برا اثر پڑتا ہے اس طریقے سے ان كے دل و دماغ اور ذہن پر بھی بہت برا اثر پڑتا ہے یہ لوگ بچوں كو ان ساری چیزوں سے دور ركھنا چاہیے تاكہ ان پر برے اثرات نہ پڑنے پائیں اور ان كا اس كا بھی خیال ركھنا چاہیے كہ بچے موبائل پر زیادہ دیر تک نہ دیكھیں تاكہ وہ لوگ اپنی تعلیم كا كام جاری ركھیں اور ان ٹیلی ویجن كا استعمال صرف كام كے لیے ہو تو زیادہ بہتر ہے ورنہ بچے كا ذہنی اور جسمانی بہت بڑا اثر پڑتا ہے تو اس لیے ہم لوگوں كو كوشش كرنی چاہیے كہ بچے ان ساری چیزوں سے دور رہ سكیں